अ'ऊं होटल च कम्म करना होटल च बड़ी सीरियां प्राब्लमां औंदियां केईं बारी गैस्ट गी कोई चीज शैल नि लगदी कि हां भाई असेंगी एह् चीज शैल नि लग्गा दी अस केह् करने कि साढ़े बक्खरे बक्खरे डिपार्टमैंट्ट बने दे होंदे कि इन्नै एह् एह् कम्म करना अस उस डिपार्टमैंट्ट गी फोन करने कि तुस उद्धर जाओ गैस्ट गी एह् एह् कोई गैस्ट कंपलेन करा दा गाली कड्ढा दा कि इ'यां चीज शैल नि ऐ लग्गी दी उसी शैल करियै लाई देओ ओह् डिपार्टमैंट्ट जंदा कि दिखदे कि केह् कंपलेन ऐ केह्दी कंपलेन अवा दी ऐ गैस्ट की चलाऽ दा ऐ कि असेंगी गालीं कड्ढा दा ऐ अगर ओह् दिखदा कि हां एह् प्राब्लम ऐ ओह् असेंगी सनांदा कि साढ़े एह् प्राब्लम ऐ ते इसी गी ठीक करने गल्ला इन्ना टाईम लग्गना ते अस केह् करने आं उं'दी गल्ल सुनने आं ते फ्ही अस उ'यै गल्ल गी लेइयै गैस्ट गी सनाने कि हां एह् प्राब्लम आवा दी ऐ इसगी ठीक करने लेई इन्ना टाईम लग्गना ऐ अगर गैस्ट जियां असेंगी सनांदा कि हां भाई में पंदरां मैंट्ट टाईम लग्गना ठीक करने गी अस गैस्ट गी बीह् टाईम दिन्ने कि सर इसी ना बीह् मैंट्ट लग्गी जाने जां कोई मैडम ऐ उसी सनाने कि इसी बीह् मैंट्ट लग्गी जाने ठीक करने गी ते मैडम अगर असेंगी आखदी कि हां में ठीक आं तुस इसी ठीक कराओ ठीक ऐ अस उस्सै बेल्लै उस बंदे गी भेजने कि जा ओह् प्राब्लम आवा दी ते उसगी ठीक कर पंदरां जां पंज जां दस मैंट्ट गी साढ़ै पैहलें जाइयै अस सनाना फ्ही ओह् कम्म कराना होई जा कम्म ते ओह् असेंगी सनांदे न दस पंदरां मैंट्ट दे बाद कि पंज मैंट्ट जियां ठीक होंदी ते ओह् असेंगी सनांदा कि हां सर एह् कम्म जेह्ड़ा ठीक होई गेदा ते अस उसी चेक करने ठीक होई गेआ ते ठीक हां अगर कोई इन केस केह् होंदा कि कोई बड्डा प्राब्लम आई जंदी ते गैस्ट आखदा भाई में इस कमरे च नेईं रौह्ना ठीक ऐ फ्ही अस ओह्दा केह् करने कमरा शिफ्ट करने कि हां इक कमरे चा चुक्कियै उसी दूए कमरे च रक्खी ओड़ेआ कि हां सर एह् कमरा दिक्खो एह् ठीक ऐ अगर ओह् होंदी होई साढ़ी गैस्ट कन्नै उसी दूआ कमरा दित्ता हां भाई अगर पैह्ला कमरा जिस दी कंपलेन ही ओह् कमरा ठीक निं ऐ हा फ्ही दूए कमरे च अस शिफ्ट करी ओड़ने शिफ्ट करने नै केह् होंदा कि ठीक ऐ चलो भाई गैस्ट ठीक ऐ खुश ऐ साढ़े कन्नै कन्नै इत्थैं उसी अस पुच्छने कि हां कमरा ठीक ऐ ते हां भाई ओह् आखदा ठीक ऐ फ्ही अस केईं बारी केह् होंदा कि अप्पूं बिच्चे जित्थें अस कम्म करने अप्पूं बिच्चें साढ़ी सौ तरीके दी लड़ाई होई जंदी केईं बारी केह् होंदा कि अगला बंदा कम्म करा दा होंदा उसी अस दो त्रै कम्म होर दस्सी ओड़ने ओह् बंदा परेशान होई जंदा केईं बारी गर्म होई जंदे कि हां भाई तुस मिगी कम्म दस्सा दे ओह्दे च केह् होंदा कि डिपार्टमैंट्ट वाइज़ कम्म दस्सेआ जंदा कि हां भाई तुसें कम्म करना होर उ'नें ओह् कम्म करना पौंदा कि हां भाई एह् कम्म थोआड़ा एह् तुसें गै करना साढ़ा होग ते असें करना थुआढ़ा होग ते तुसें करना हून केईं बारी केह् होंदा कि अप्पू बिच्चें खुंद्दक होई जंदी कि भाई तूं मिगी कम्म दस्सेआ जां तूं कोई मिगी गाल कड्ढी जां कुछ होएआ ओह्दे कन्नै जिसलै कंपलेन ओह् जंदी उठी अफसर कोल अस ते पैहले इ'यै चाहन्ने कि साढ़े कोल साढ़े कशा कोई गल्ती निं होऐ अगर इन केस कोई गल्ती होई बी जंदी अस उसी ठीक करने दी कोशश करने अगर फ्ही बी साढ़े कोला नेईं होंदी ठीक कि हां भाई कोई गल्ती मती होई दी जां कोई कुसैगी गाली कड्ढी ओड़ी जां गाली गलौच करी ओड़ेआ फिलहाल ते होंदा निं ऐ ते अगर कोई होई बी जा ते अस केह् कन्नै कि आपूं बिच्च सुलहा करने अगर आपूं बिच्चें सुलहा नेईं होई नेईं सकदी भाई नेईं होंदी भाई आपूं बिच्चें सुलहा फ्ही अस अपने जी ऐम सर साढ़े अफसर होंदे इक सीनियर उ'नेंगी सनान्ने भाई इ'यां इ'यां गल्ल होई दी ऐ ते हून तुस दस्सो कि केह् करना फ्ही ओह् दिखदे ओह् समझांदे कि हां भाई तुस इ'यां करो कि आपूं बिच्चें सलाह् करो नेईं लड़ा करो इक दूए कन्नै कम्म करना कम्म करने गी आंदे घरा इक दूए कन्नै निं लड़ना नेईं लड़ने नै केह् होंदा कि टाईम वेस्ट होंदा दूआ इक दूए कन्नै खुंदकां जादा बढ़दी जंदियां इक गल्ला इक गल्ल तुस प्यार कन्नै गल्लै गी मकाई ओड़ना आपूं बिच्चें लड़ना नि जादा चाहिदा